वैसे तो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ही आय कार्यक्रम हर महीने या हर त्यौहार के टाइम आयोजित होते हैं लेकिन हमारे यहाँ देश के अगर बात करें या मध्य प्रदेश की भी बात करें तो नए वर्ष पर अधिकतर जगह प्रोग्राम होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में भी होते हैं वैसे में उज्जैन का निवासी हूँ तो हमारे यहाँ अधिकतर टेपा सम्मेलन बहुत प्रचलित है जो मेले में भी आयोजित होता है हमारे यहाँ के कार्तिक माह में जो मेला लगता है उस समय वहाँ पर आयोजित होता है अलग अलग कवि मुख्य रूप से आते हैं जिन्हें आमंत्रित किया जाता है और एक अप्रैल को जब अप्रैल फ़ूल बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में मूर्ख दिवस बोल सकते हैं उस पर भी एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है यहाँ पर ग्रांड होटल में उज्जैन मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है हमारे पूरे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोग्राम होते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो तो फेमस है उसे टेपा सम्मेलन कह सकते हैं या एक अप्रैल को जो प्रोग्राम होता है उसमें हमारे यहाँ मुख्य रूप से हर साल नए नए अतिथियों को बुलाया जाता है काफी जनसंख्या में लोग आते भी हैं हँसी मजाक के प्रोग्राम होते हैं काफी चीजें लगती हैं खाने पीने के स्टाॅल भी लगते हैं अच्छा एक प्रोग्राम होता है हर साल होता है और काफी समय से हो रहा है और संगीत के लिए भी अलग अलग स्थान से लोग आते हैं गीत संगीत के प्रोग्राम भी होते हैं हमेशा हर साल ही होते हैं और अधिकतर ठंड के समय में अधिकतर होते हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम तो ऐसा कुछ नहीं है और मैंने भी काफी प्रोग्राम देखे भी हैं अटेंड भी करे हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और सभी को देखना भी चाहिए जा कर खास कर बच्चों को या महिलाओं को भी जाना चाहिए क्योंकि काफी हँसी मजाक के कार्यक्रम होते हैं अलग अलग कॉमेडियन को भी बुलाया जाता है अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक मुद्दों पर या सामाजिक मुद्दों पर बातें होती हैं अलग अलग तरीके की जानकारी दी जाती है हँसी मजाक के तरीकों से अच्छी चीजें समझाई जाती हैं और अच्छा लगता है इसलिए ऐसा नहीं है सभी ने अटेंड करा है मैंने भी अटेंड करा और काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम अटेंड किए हैं